ہماری الحمد للہ ایک دن کی خوراک اللہ کا شکر ہے جو بھی ہے اللہ کا شکر ہے کرم و احسان ہے اس خوراک میں بہت سی چیزیں شامل ہیں صبح کے وقت روٹی ہے سبزیاں ہیں پھر اس کے بعد چائے دن میں بھی الحمد للہ کھانا روٹی سبزی اس کے بعد پھر چاول اسی طریقے عصر کے بعد کچھ بسکٹ چائے وغیرہ اور پھر اسی وقت سے شام میں کھانا الحمد للہ یہ چیزیں ہمارے ایک دن کی خوراک میں شامل ہے اور الحمد للہ سب سے بہتر غذا وہ متا متوازن ہوتی ہے ہماری صحت کے لیے جو ہری سبزیاں ہوں اور صحت کو بھی نقصان نہ دے اور ہر اعتبار سے صحت کو فائدہ پہنچاتی ہے اور الحمد للہ اس سبزیاں میں تورئی ہے لوکی ہے بھنڈی ہے پرول ہے جو بھی سبزیاں ہیں الحمد للہ بہت اچھی ہے اور کافی مددگار ثابت ہوتی ہے اور اس وقت مہنگائی اتنی ہے کہ سبزیوں کے علاوہ باقی چیزیں کم پیسے میں ملنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا کرم احسان ہے کہ رو کہ روزی روٹی اللہ کا کھلا رہا ان کا کرم ہے ان کا احسان ہے